हेलो हमको ना एक भैया चप्पल चाहिए था तो जी आप किस किस कंपनी की चप्पल रखते हैं हमको भैया चाहिए था कैंपस का आप रखते किस किस कंपनी को यह बताओ ना पहले अच्छा

हमको कैंपस चाहिए था कैंपस मिले कैंपस में हमको चाहिए था जो छः सात सौ तक आ जाए होगा छः छः सौ का मिलेगा छः सौ तक मिलेगा हमको होता है दस नमर हमको वैसा ठोस ठोस चाहिए कि जो दो चार साल चले गारैंटी कैसे नहीं मिलता है भैया कैसे बोल देते हो छः महीना छः सौ में आप छः मंथ गैरेंटी दोगे अच्छा तो भैया आ जो बोल रहे आपका दुकान कहाँ पर है यह चप्पल का अभी तो वही ना जो ट्रैफिक चौक के पास है वह ट्राफिक चौक के बग़ल में एक दुकान है कैंपस है क्या

ठीक तो कब आना तो आप आप दुकान कब आप दुकान पर कब रहते हो अभी हो दुकान पर अभी दुकान पर हो ना आप और हमको जो समान चाहिए वह है अभी मतलब अभी एवेलेवल है ना और हमको एक और अपनी वाइफ़ के लिए चाहिए था हमको एक अपनी वाइफ के लिए सूज चाहिए था एडीडास का छः नमर साइज मिल जाएगा ठीक है तो हम आते हैं आपके सॉप पर